بہت ساری مشکلات ایسی ہیں کہ جب دیہی کمیونٹی سے باہر سفر کرتے وقت مجھے سامنا کرنا پڑتا ہے خاص طور پر جب اپنے گاؤں سے باہر نکلتا ہوں کہیں دور سفر کرنے کے لیے جاتا ہوں تو مجھے عام طور پر ریلوے ٹکٹ آسانی سے نہیں مل پاتا ہے اِس کے لیے مجھے بہت چکر کاٹنے پڑتے ہیں بہت سارے لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کیوں کہ ریلوے میں اتنی زیادہ بھیڑ ہو گئی ہے کہ ایک عام آدمی کو آسانی سے کنفرم ٹکٹ مل نہیں پاتا ہے اگر ٹکٹ کنفرم ہو بھی گیا تو ویٹنگ کے لوگ اتنے زیادہ بھرے ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنی سیٹ پر بیٹھنے تک کا میسّر نہیں ہوتا ہے اور اِس کے علاوہ بھی بہت ساری مشکلات ایسی ہوتی ہیں جن کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر جب ہم لوگ اپنے گاؤں سے نکلتے ہیں تو سواری گاڑیوں کا انتظام بھی صحیح سے نہیں ہو پاتا ہے اور یہاں کی سڑکیں بھی بہت زیادہ اچھی نہیں ہیں جس کی وجہ سے بچوں کو چوٹ کھانے کا ڈر لگا رہتا ہے اور اِس کے علاوہ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جیسے کہ چوری پھر ڈکیتی وغیرہ کا بھی معاملہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے اِن ساری چیزوں پر ہماری حکومت اور توجہ کرنے کی سخت ضرورت ہے تاکہ ہم لوگوں کو باہر سفر کرتے وقت کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے